जोंनि जायगायावहाय बाथौ थानसालि दङ आरो बेयावहाय बाहायनाय गोदोनि हासिननि मुंआनो जाहैबाय ओ सिजौ बे सिजौखौहाय बेराजोंहाय दुमनानैहाय बियावनो इसोरखौ गाबज्रिनानैहाय खुलुमनाय जायो आरज गाबनाय जायो इसोरनि फारसे